मैं अशोक कॉलोनी रहती हूँ भैया आप कब आओगे आप रंग ब्लू से होटल से ही बात कर रहे हो न मैं ना आपके यहाँ से एक डिश मंगाई थी वह अभी तक नहीं आई कब लेकर आओगे आप कितनी मात्रा में लेकर आओगे यह तो आपको पता ही है और एक पिज़्ज़ा एक लार्ज पिज़्ज़ा और एक चाऊमीन हमने न ऑर्डर की थी वह कब तक आएगी मसालेदार कम रखना है उसको पता था न आपको तो आप ज़्यादा नहीं किया न आपने ठीक है